इक बारी अस जिसलै ट्रैकिंग पर गेदे हे ते उत्थै असें मतलब बड़े जंगली जानवर जेह्ड़े मतलब असें दिक्खे कि पैह्लें में दस्सेआ कि अग्ग शग्ग मतलब जलाई लेदी ही मतलब ओह्दे कन्नै थोह्ड़ा डर घट्ट होंदा कि जानबर तुआढ़े कोल आई निं सकदे न ते ते फिर ओह्दे बाद उद्धर बन्दर हे अग्गैं पिच्छें ते साढ़े कोल जेह्ड़ा बी खाने पीने दा थोह्ड़ा थोह्ड़ा समान लेते दा हा आंदे बेल्लै सानूं पता हा कि असें नेईं खाना ऐ ते असें केह् कीता कि जेह्ड़ी ब्रैड ही बिस्किट हियां जो बी हा असें उ'नें गी दित्ता खाने आस्तै ते होर सानूं मतलब बड़े कोई जैदा जंगली जानवर ते कोई नेईं दिक्खे भगवान दी दया कन्ने ते असें केह् कीता जिसलै उत्थै कोई बी चीज जित्थै असें टैंट लाए जित्थै अस रुके उत्थै कुछ बी चीज असें कीती असें ओह् जगाह् उ'आं गै छड़ी जि'यां अस उस गेदे हे पता नि लग्गै कि कोई आए दा हा कि अगर उत्थै अगर असें अग्ग बाली ते ओह् बी लकड़ियां असें साइड पर रक्खियां एह् निं कि जिसलै अग्ग जलाई ते अग्गैं पिच्छें तीलीयां सुट्टी ओड़ियां ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि अग्गैं पिच्छें कुतै अग्ग नेईं लग्गी जाए जां कोई लफाफे निं सुट्टे इ'यां गंद नि पाया इ'यां कोई गंद जां खलारा होई निं पाया इ'यां रैपरस कोई कुसै चीज दे पैक्ट कुछ नि असें सुट्टे उत्थै असें केह् कीता जो बी है हा साढ़े कन्नै सुट्टने आह्ला असें इक लफाफे च पाया अस अपने बैग च पायै अस बापस थ'ल्लै लेइयै आए ते थ'ल्लै आइयै जिसलै सीटी च पुज्जे उत्थै डस्टबीन बने दे हे कुड़ा चुक्कने आस्तै ओह्दे च आइयै असें पाया असें एह् निं कीता कि गे कुतै ते उस जगह गी गंदा करियै आए ते दस्सी आए सारे कि मतलब जेह्ड़े जानवर न कि उ'नें गी दस्सेआ कि इंसान जेह्ड़े आए दे हे ओह् बिलकुल ही बुरा हाल ऐ जिंदा ऐसा असें कुछ बी निं कीता असें अपने कोला एह् कीता कि जेह्ड़ी उत्थेै दी जेह्ड़ी बाइल्ड लाइफ ऐ अगर अस उस दे आस्तै कुछ नेईं हे करी सकदे असें घट्ट तो घट्ट एह् ते निं कीता कि असें उं'दा मतलब कि होर परेशानी पाई जां उं'दी जगह गंदी करियै आए ते जो बी ऐ असें ऐसा कुछ बी निं कीता असें कोई बी उं'दे आस्ते ओह् नेईं कीता कि उ'नें गी बी अनकंफटेवल चीज लग्गै जां साढ़े बाद उत्थै कोई जाए ते ओह् बी सोचै कि कैसे लोग आए दे हे ते एह् चीज दा म्हैशा इंसान गी ध्यान रक्खना चाहिदा कि तुस जो बी चीज करो तुसें इस टाईप दी करनी ऐ कि तुआढ़े बाद उस जगह कोई बंदा जाए ते उस्सी एह् नेईं लगना चाहिदा कि तुस कुछ गल्त करी आए ओ जां कुछ इन्बाइरनामैंट दा असें पूरा खास ध्यान रक्खना ऐ बाइल्ड लाइफ दा असें पूरा ध्यान रक्खना ऐ ते एह् चीज दा असें बिल्कुल पूरा ध्यान रक्खना चाहिदा ऐ कि अस कि'यां ध्यान रक्खी सकने आं बाइल्ड लाइफ दा कि हयुमन इंट्रफेरैंस जेह्ड़ी साढ़ी ते अस मतलब अपने मजे आस्तै जाचे ते उं'दै आस्तै खलारा पाई आचै जां ओह् जेह्ड़े पैक्ट पेदे न ओह् खाई लैन ते उं'दे अन्दरर चली जाए ते उं'दा कु'नें ट्रीटमैंट कराना ऐ ओह् ते साढ़ी बजह कन्नै बमार होई जाङन ते एह् चीजें दा असें खास ध्यान रक्खना ऐ कि सिर्फ अपने बारे च निं असें सोचना ऐ जेकर अस नेचर दे अन्दर जा'रने मदर नेचर दे अन्दर जेह्ड़ी ऐ अगर सानूं इन्ना किश देआ दी ऐ ते अगर अस उस्सी कुछ देई नेईं सकदे ते ऐट लीस्ट असें उस्सी स्पोइल निं करना ऐ रयूम निं करना ऐ नेचर गी जिन्ना होई सकै उन्ना प्योर रक्खो सीटीस ते अस बिल्कुल प्लयूट करी चुके दे आं उत्थै बिल्कुल जेह्ड़ी इंबाइरनामैंट ऐ पेड़ पौधे बिल्कुल खत्म करी चुके आं ते जित्थै प्हाड़े च है जित्थै अज्जें बी नेचर दी प्योरटी ऐ उस प्योरटी गी घट्ट तो घट्ट गंदा करना चाहिदा ऐ उस्सी घट्ट तो घट्ट केह् बिल्कुल गंदा नेईं करना चाहिदा ऐ उस्सी नेचर गी अगर इंजाय करना ऐ तुआढ़ी औंने आह्ली जनरेशन आस्तै बी तुसें छड़ना ऐ ते तुस इस चीज दा पूरा ध्यान रक्खो कि ओह्दे बिच्च तुआढ़ी इंट्रफेरैंस नि होनी चाहि दी ऐ यू आर दैट पार्ट ऑफ नेचर ऐंड़ साढ़ा कोई राइट निं ऐ अस नेचर गी स्पोइल करचै खराब करचै असें सिर्फ एह् ऐ कि अस उस्सी इंजाय करचै भगवान दी कुदरत गी अस दिखचै अस उस्सी मतलब लाइफ च थोह्ड़े दो तिन्न दिन गे ते रिलैक्स कीता ते जेह्ड़ा जेह्ड़ा खलारै कोई चीज उसी अपनै कन्नै लेई आओ ते थ'ल्लै डस्टबीन च पाओ एह् निं ऐ कि उत्थै छड़ी आओ मतलब एह् अच्छी गल्ल नि ऐ मीं लगदा ऐ कि सारें गी इस गल्ल दी जागरुकता होनी चाहिदी ऐ